दिक्खो जी जि'यां सुआल कीता गेआ ऐ के गार्डनिंग दे बारै बेच्च दिक्खो गार्डनिंग ऐ में अपने घर करना होन्नां में अपने घर गार्डनिंग करना होन्नां साढ़े घर दे कोल थोह्ड़ी जेही जगह् ऐ ते ओह्दे च में गार्डनिंग करना होन्नां जेह्दे च में फुल्ल बूह्टा लान्ना आं ओह्दे च में कोई अट्ठ दस किस्म दे फुल्लें दे बूह्टे लाए दे न बड़े बड़े अच्छे फुल्ल न बड़े बड़े अच्छे गुलाब न ते सीजनल जेह्ड़ा ऐ अपनै गुट्टे दा फुल्ल जिसी अस आक्खने आं डोगरी च लग्गी जंदा ओह्दी बी में खेतीबाड़ी करना होन्नां जेह्दे कन्नै मतलब कि होर फुल्ल जेह्ड़े मिगी घरा दा मिली जंदे जिन्ने किसम दे फुल्ल लान्ने आं एह्दे च अस डोगरी च इक आखने आं दबुंजे दा फुल्ल इक गंडीले दा फुल्ल इक गुलाब दा फुल्ल इक अपना आई गेआ गुट्टे दा फुल्ल एह् फुल्ल अस जादातर लान्ने आं अपने घरें बिच्च ते एह् लानें कन्नै असेंगी एह् बाद्धा होंदा ऐ कि जि'यां असें कोई पूजा पाठ करना ऐ साढ़ै घर कोई अच्छा कोई ध्यार दिन ध्यार होंदा ऐ कोई फक्शन औंदा ऐ जां साढ़े आढी गुआढियें दे गै कोई औंदा ऐ ते साढ़े लाए दे फुल्ल जेह्ड़े न उं'दे बी कम्म औंदे ते साढ़े बी कम्म औंदे ते एह् फोल्ल जेह्ड़े अस बदली बदलियै सीजन दे स्टा स्हाबें कन्नै जि'यां जि'यां सीजन होंदा जि'यां जि'यां ओह्दा मौसम होंदा उस मौसम दे स्हाब कन्नै अस एह् निक्की निक्की क्यारियें दे बेच्च फुल्ल लान्ने आं केश बूह्टे जेह्ड़े अस जेह्ड़े अस पैह्ले इ'यां पनीरी दिन्नें आं ओह्दे च जेह्ड़े के साढ़ा फुल्ल बूह्टा जेह्ड़ा ओह् त्यार होई जंदा जेल्लै ओह् थोह्ड़े थोह्ड़े उच्चे होई जंदे फ्ही अस उ'नेंगी उत्थों दा पुट्टियै उ'नेंई बक्खरे बक्खरे थाह्रै पर लान्ने आं थोह्ड़े थोह्ड़े छिंड़ै उप्पर थोह्ड़े थोह्ड़े इ'यां गैब पाइयै जगह छड्ढियै ते ओह् लान्ने आं अस अगर उसी जगह् थोह्ड़ा थोग्ड़ा गैब छड्ढचै ते ओह् जेह्ड़ा ऐ असेंगी फुल्ल अच्छा दिंदा होर बड्डा दिंदा होर बड़ा सोह्ना खूबसूरत फुल्ल दिंदा ओह्दे चा फ्ही असें घाऽ पत्तर तालना पौंदा उसी टैमै टैमै दी असें गोड्ढी देना पौंदी ऐ उसी निक्की मुट्टी असें हैल बी देना पौंदा ते हैल असें अपना डोगरा गै अस इसी आखदे न डोगरी च देसी हैल साढ़ा जि'यां घर कोई माल मवेशी होऐ रक्खे दा ते ओह्दे अस गोहे दा हैल उसी अस देई सकने आं ओह्दे कन्नै फुल्ल बूह्टा शैल होंदा कन्नै गै में अपनै घर इक सब्जी लाने दा बी इक थोह्ड़ा जेहा जेह्ड़ी के जगह् बनाई दी ऐ उत्थै बी अस सीजन दियां सब्जियां जेह्ड़ियां लान्ने आं दिक्खो जि'यां घर दे बिच्च इक पूतना जिसी अस डोगरी च पूतना आखने आं जेह्दी अस चट्टनी बनाने आं जिसी अस कोई अर्क बनाने आं कुदै अपनी सेह्त वास्तै ओह् बड़ा अच्छा होंदा बड़ा स्वादिश्ट होंदा होर ओह्दी खुशबू जेह्ड़ी ऐ बड़ी अच्छी होंदी ओह् असें लोकें घर जरूर लाना चाहिदा अपने घर ओह् जरूर होना चाहिदा ओह् में जरूर इक छोटी जेही क्यारी बनाई दी होंदी ओह् बारां म्हीने जेह्ड़ा ऐ कि मी उत्थुआं दा थ्होंदा ऐ ओह् जेह्ड़ा के अस करदे रौह्ने आं